ڈیزیٹل آرٹ کے بارے میں میری رائے مختلف ہیں کچھ لوگ ڈیزیٹل آرٹ کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں اور اس کی تنقید کرتے ہیں ڈیزیٹل آرٹ کی تعریف کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیزیٹل آرٹ ایک انفرادیت ہے جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ڈیزیٹل آرٹ میں استعمال ہونے والے رنگوں اور ڈیزائنس کی تنوع کو پسند کرتے ہیں ڈیزیٹل آرٹ کی تنقید کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ڈیزیٹل آرٹ میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے وہ ڈیزیٹل آرٹ میں کچھ کمیوں کو تلاش کرتے ہیں اور اسے بہتر بنانے کے لیے تجاویز دیتے ہیں ڈیزیٹل آرٹ اور انسانوں کی تخلیق کردہ آرٹ کا موازنہ کرتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیزیٹل آرٹ واقعی اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ انسانوں کی تخلیق کردار میری رائے میں دونوں کی اپنی اپنی خوبیاں ہیں ڈیزیٹل آرٹ میں ٹکنالو ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے جس کی مدد سے کلاکار اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں دوسری طرف انسانوں کی تخلیق کردہ آٹ میں ایک انفرادیت اور جذبات کی گہرائی ہوتی ہے